کنوئیں سے پانی رسی میں بالٹی باندھ کر آسانی سے نکال سکتے ہیں موٹر لگا کر اس کے پائپ کنوئیں میں ڈال کر پانی کھینچ سکتے ہیں اس طرح ہم کنوئیں سے پانی نکالنے کا استعمال کر سکتے ہیں